खूब वर्सां पयलीं गोंय हिरवेंगार आशिल्लें खंय पळयता थंय रान आनी वेगवेगळीं झाडां खूब बरें दर्याचे देग लोकांनी आपलें बरें जावचें म्हणून तेंच्यांनी रान बी कापलें हालींच गोंयच्या गोंयच्या जाग्यार मोलें म्हूण एक रान आशिल्लें तें गोवोमँटान रेलवेचो रोड घालपा खातीर रान कापलें आनी लोकांनी खूब बोबाट मारलो रान कापनाका म्हणून जशे आमी लोक रान घरांत रावता तशे जानवर रानांत रावता हालींच एक निव्ज आयिल्ली की एक बिप्टो गोंयच्या विद्यापिठांत आयिल्लो थंय खूब बोबाट जाल्लो लोकांनी सांगलें लोकांक सांगलें की सांचें ते वाटेन एकटो वचूं नाका आतां जानवर रानांत रावपाक मेळना म्हणून तो आतां आमच्या घरान रावपाक येता